میں موسیقی کا کوئی ساز تو نہیں بجاتی ہوں لیکن میری خواہش ہے کہ میں گیٹار بجانا سیکھوں کیونکہ مجھے گیٹار بجانا اور سننا بہت اچھا لگتا ہے اور اس کے لیے میں یوٹوب کے کئی بڑے گیٹارز کو سنتی ہوں اور دیکھتی ہوں تاکہ میں ایک اچھی گیٹار بجانے والی بن سکوں اور گیٹار بجانے میں مہارت حاصل کرنے کے لیے میں نے ایک استاد کی کوچنگ بھی جوائن کی ہے اور میں ان سے گیٹار بجانا سیکھ رہی ہوں وہ بہت اچھا گیٹار بجاتے ہیں اور انہوں نے مجھے بہت ساری ترکیبیں بھی سکھائی ہیں